हमारे यहाँ सबसे लोकप्रिय खेल किरकेट है जिसमें कुछ ऐसी टीमें हैं जो बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रशंसित चल रही है जिनकी प्रशंसा बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं यदि यह टीमें खेलने लगती हैं तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ उत्पन्न हो जाता है बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है तो इनका प्रतिनिधित्व तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व यही टीमें कर सकती हैं जिनका नाम है ब्लैक टाइगर और एक टीम का नाम है बदलापुर और पट्टी की टीम यह तीनों टीमें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व बहुत ही आराम से कर सकती हैं